मुंहिंजो नालो राहुल आहे ऐं मां अजमेर जो रहण वारो आहियां अजमेर में हिकु न ब टे राउंड आहिनि ऐं हिते हिकु ॾाढो फ़ेमस ग्राउंड आहे चंद बरदाई स्टेडियम जे नाले खां हुते ॾाढा सारा ॿार था अचनि खेलण कूदण ऐं वॉकिंग करणु हुते डाढा सारा खेल उपलब्ध आहिनि जीअं क्रिकेट आर्चरी जीअं के पाण धनुष बाजी चईंदा आहियूं स्विमिंग हॉकी कबड्डी बास्केट बॉल फ़ुटबॉल ऐं ॾाढा सारी चीजूं हुते ॾाढा सारा ॿार ईंदा आहिनि ऐं पंहिंजी पंहिंजी फ़ील्ड जी ची चीजूं खेलंदा आहिनि जीअं मां पहिरीं ॿुधायो क्रिकेट हॉकी ऐं सभु हर हिक शइ लाइ हिकु हिकु स्टेडियम ठहियल आहे उते ऐं ॾाढी सारी पब्लिक ईंदी आहे उते पंहिंजो पंहिंजो खेल खेलणु ॾाढा सारा माण्हू हूंदा आहिनि बड़ा वॾा बुजुर्ग माण्हू नंढा ॿार ऐं आदि ॿार पंहिंजे खेल लाइ ईंदा आहिनि ऐं बुजुर्ग माण्हू हुते पंहिंजे वॉक करण लाइ जिम करण लाइ ऐं तंदरुस्ती जे लाइ ईंदा आहिनि बुजुर्ग माण्हू हुते अची करे पंहिंजो योगा कंदा आहिनि ऐं ॿार पंहिंजो खेल खेलंदा आहिनि हुते ॾाढी सारी फ़ेसिलिटी आहे हर हिक माण्हूअ लाइ हुते कार पार्किंग आहे बाइक पार्किंग आहे हर तरीक़े जी पार्किंग आहे हर शइ जी शेफ़्टी रख पहिरीं आहे उते ऐं हर ॿार लाइ हर सुविधा आहे